सावन मासाव माबायाव आसार मासावनो गायबाय खोथियाथ' मास मोनसे नांखागौ नालाय जेरावबो गायो आमथिसुवानि सिगां गायो नालाय जेथ मासाव बैसागु बायब्ला फोबाय ओमफ्राय जेथ जोबहाङाव गायबाय बिदि आरो जेथ मास जोबहाङाव ओमफ्राय आसार मास आमथिसुवा जाबाय आमथिसुवानि सिगाङावनो आदा आदि हाजोबखायो गायनाया आमथिसुवा बायब्लाथाय हाबायानो होन्दो आसार मासाव ओरैनो सातदिनजोंसो आमथिसुवा जाखायो नालाय सातदिन थानानै सातदिन थाब्लाथाय गेजेर नांहैखाबाय बे होमब्लाना बे आसार मास मोनसेखौल' गायसिगोन सावनआव पास थारिखहालागिल' थाहैसिगोन आरो बिदि गायो खोथियाखौ जेथ जेथ मासाव फैयो बैसाग जोबहां जेथ हाबहां बिदियाव आरो जेथ मास हाबहां बैसागु मा होन्दो गाया बावहाय बानलुफोरखौ गायो जायहा बोरि दं बेहा थास'फोरखौबो गायोमोन खाथिनि बारा होनना गारजोबलायबाय गायलालाय आलुफोर गायो खबि आरिबो गायाहाय ओजोंनिया बारा खारन्द्रायथार बालाबारिखाय दा बालासिया गोजा हायानो बांगाला जों हायानो बांगालफोरनिखौ जाख' हाया होननानै गाया बांगालाथ' गायो बांगालानो खाथिखा बिसोरनावनो बायनानै जाफैयो आरो मैगं मैला ओमफ्राय खोथिया बैसागु बायनानै फोयो खोथियाखौ अखा गैयाब्ला थाबाय बान्दो दङ जोंना बान्दोनि दै फैब्ला गायो बान्दो खाथि खासिबारियाव बान्दोनि दै मोनब्लानो गायो दैयाबो खम फैयो अखा गैयाब्ला बिसोर गायनानै गायखांब्लासो हगारहरगोन आरो बिसोरो होमब्लासो जोंना उन जाफैयो माइ गायनाया